शरीरके फायदाके लेल सुबहसँ लोक अपन फूल पत्ती सब तोलक अपन शान्ति पूजाके दिष्टसँ अपन लागल रहल फूल फूल तोड़लक पूजाके कटोरी मजलक भगवानके जगह साफ कयलक नहयलक धोलक पूजा कयलक ओहि सबसँ लोककेँ समय कटि गेलै खाना नास्ता बनेलक फेर शरीरमे आराम भेट गेलै तहन ओ नास्ता कयलक पूजा तुजा कयलाके बाद शनि रवि कयलक तऽ ओ हप्तामे एकदिन व्रत भऽ गेलै जिन छठि व्रत कयलक केओ अथीये चाँदके चौरचने व्रत कयलक बाँकी एकादशी वगैरह जे होइत छै ओहि सबसँ तऽ शरीरके एकदिन आराम भेट जाइत छै मानसिक तौरसँ ओकरा नीक होइत छै शरीरमे एहि सबसँ ताहि ई सब करैके चाही खास कऽ अपनसब जे नहा धो कऽ बिना नहेने भोजन जे नहि करैत छी ओ तऽ बढ़िआँ सबसँ बढ़िआँ अपन भेल अभ्यास जेनाकि लगैत छै जे हँ हमरा एखन किछु नहि खाएके अछि तऽ अपन सुबहसँ अपन पूजामे अन्दरसँ अहाँ कतबो किछु करबै कओनो काज करैत छी तऽ अन्दरमे तऽ अहाँकेँ भगवानके सिमरन अछि जे हम नहेलहुँ हँ धोलहुँ हँ नहि पूजा नहि केलहुँ हँ तऽ एखन हम भोजन नहि करब एहिसँ एकदम तृप्त आ देखु जहन पूजा तूजा कए लै छी तकरबाद तुरत एक घण्टा केओ कहैथि जे अहाँ एखन नहि खायब नहि रहि होयत तखन तुरत अहाँकेँ भूख लागि जायत आ जाबे अहाँ ई सब नहि कयलहुँ हँ ताबे अहाँकेँ किछु नहि अन्दरसँ तऽ अहाँकेँ भगवान पर प्रेम अइ तऽ अहाँकेँ भूखो प्यास ताबे तक नहि लागत चाहे अहाँकेँ नओ बाजै दश बाजै एगारह बाजै बारह तक बाजि जाएत अहाँकेँ किन्नौ नहि लागत भूख आ नहा धो कऽ पूजा कऽ कऽ ऊठु अहाँकेँ तुरत लागत भूख किएक तऽ तखन अहाँकेँ पूजाके तरफसँ ध्यान निकलि गेल ताहि दुआरे अहाँकेँ आब भोजन पर ध्यान चलि गेल आ ओहिसँ पहिले अहाँकेँ तृष्णा अइ जे हम नहि नहेलहुँ हँ हम नहि पूजा कयलहुँ हँ हम एखन केना खायब तैंँ अहाँकेँ भूखो नहि लागत भगवान कृत छथिन ओहन शरीरमे रचना रचि देने छथिन अहाँ व्रत कयने रहैत छी ओहि दिन किएक दिनो भरि नहि लोककेँ भूख लगैत छै किएक तऽ भरि दिन सुमिरनमे रहैत छै हम व्रत कयने छी तऽ भगवानक तृष्णा ओहि दिन मनसँ रहैत छै ताहि लए कऽ ओ नहि लगैत छै ओहि दिन भूख